सभु रोटी ठाहींदा आहिनि तीअं मां बि ठाहींदी आहियां लुणु मिर्चु हैड मसाला विझी करे पर मां रोटी ईअं ठाहींदी आहियां प्रेम सां भॻवान जो नालो खणी खणी करे पोइ ॾाढी सुठी रोटी ठहंदी आहे हुन में ॾाढी टेस्ट अची वेंदी आहे ऐं बर्कत बि थी वेंदी आहे सभु सुठी तरह खाईंदा आहिनि रोटी जाम सुठो लॻंदो आहे